ہمارے یہاں کسی بھی تقریب کا آغاز اس بات پر منحصر ہے کہ وہ تقریب یا وہ پروگرام کیسا ہے اور کس جگہ پر ہے اور کس طرح کے لوگ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں تو یہی تمام چیزیں طے کرتی ہیں کہ وہ تقریب کس طرح شروع ہوگی غرض یہ کہ تقریب کا آغاز اس تقریب کے مقاصد اور شرکت کرنے والے لوگوں پر منحصر ہوتا ہے کیونکہ جیسا موقع ہوتا ہے جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی موقع وہ مناسبت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز آغاز بھی اسی کے اعتبار سے ہو چنانچہ اگر مذہبی تقریب ہے جیسے کوئی جلسہ ہے کوئی اجتماع ہے یا پھر کوئی اصلاحی پروگرام ہے یا کوئی مذہبی پروگرام ہے جیسے کوئی اسلامی پروگرام ہے یا پھر سماج کے اندر کسی برائی کو موضوع بنا کر پروگرام رکھا گیا ہے تو پھر ہم سب اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مبارک اور مقدس تقریب کا آغاز بھی اسی طرح دینا دنیا کی سب سے مقدس اور بابرکت کتاب ہے قرآن کریم قرآن کریم سے ہو لیکن اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آغاز پر قرآن پڑھا جائے گا اور اس کی جن آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اس میں تلاوت کے لیے ایسی آیت کا انتخاب کیا جائے جو اس تقریب اور پروگرام کے مقصد کے مناسب ہو اس کے علاوہ اگر پروگرام غیر مذہبی ہے اور اس میں شرکت کرنے والے لوگوں کا مقصد غیر مذہبی ہے تو ہم اردو زبان کے کسی اچھے اور عمدہ کلام سے تقریب کا آغاز کرتے ہیں کسی غزل سے کسی نظم سے یا پھر کسی مشہور ترانے سے اس کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں